असांजे खेत्र में पारम्परिक खेल चङा ई आहिनि छा करे पारम्परिक खेल राजा महाराजनि जे ज़माने खां हलंदा आया आहिनि राजा महाराजा पारम्परिक खेल खे ॾिसण ऐं रमणु पसंदि कंदा हुआ पारम्परिक खेल में क्रिकेट खो खो कबड्डी हॉकी चङा ई खेल हूंदा आहिनि अने पारम्परिक खेल में

भारत जा चङा ई माण्हुनि नालो ठाहियो आहे पंहिंजो उन्हनि अॻिया वधिया आहिनि पंहिंजे देश खे अने कबड्डी खो खो हॉकी इहे सभु रमण में सभु ॼणा माहिर हूंदा आहिनि